कोई व्यक्ति अगर तैरना सीखना शुरू कर रहा है तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि तभी वो पहली बार सीखने जाए तो किसी बड़े के संग जाए और जो तैरना जानता हो उसे अपने संग ले जाए और जब भी वो पानी में उतरे तो अपनी अपनी कमर से एक रस्सी बांध के किसी चीज से बांध ले नहीं तो उसे डूबने का भी खतरा होता है और हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि पानी कितना गहरा है अगर वो शुरू शुरू में सीखने जा रहा है तो उसे पानी की गहराई का होना पता होना जरूरी होता है नहीं तो कई बार इसमें डूबने के भी मौके हो जाते है बहुत सारी घटनाएं हो जाती है लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे तो कर सकते है हमें इसमें ढंग से हाथ पाव चलाने को जरूरत है इसमें ज़्यादा रोल हाथ और पाव का ही है अगर हम एक आध बार जैसे डूब भी जाते हैं तो भी हम अपने हाथ को किसी चीज से बांधे हुए है तो हम उत्तर सीख जाते हैं धीमे धीमे तो मैं किसी नए सीखने वाले व्यक्ति से यही कहूंगा कि अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो कोई मतलब की हाथ पाव थोड़े थोड़े